हमारे यहाँ फोन भी है बड़ा फोटो ही चेच बीडियो बनाए थे फिर गाए बहुत सारा लोग के फोन है बीडियो बनाने के बनाए हैं फिर गए हैं मंदिर के पास भिडियो बनाए के फोटू भेजे है मंदिर पर गए थे विंदयाचल गए थे वहाँ सब बीडियो बनाते हैं वहाँ बनाए हैं भिडियो फिन घर पर आए थे लेकर देखाए यह सब को बहुत अच्छा लग रहा है सारा गाँव सारा गाँव में फोटो भी खींचे हैं सब बीडियो बनाकर भेजे हैं हमारे यहाँ सबकी बड़ा फोन है सब बीडियो बनाते हैं देखते हैं सब भेजते हैं सब बच्चन लोग भी देखेंगे अच्छा लग रहा है दर्शन भी करेंगे वहाँ पर बीडियो बनाया था फोटो भी खींचे है अच्छा लग रहा है छोटे छोटे बच्चा भी है वे फोटू खींच लगे खो फोटो खींचे हैं वह अच्छा लग रहा है बीडियो बनाकर भेजेंगे नहाई गए थे विंदयाचल वहाँ भी अच्छा लग रहा है फिर वहाँ से आए है तो इ मैहर गए थे वहाँ भी अच्छा लगा रहा है बीडियो बनाएंगे फोटू खींच के भेज देंगे उ भी अच्छा लग रहा है तब आए थे घर पर वहाँ पर सब लोगों को दिखाया था अच्छा लग रहा है